संनाय समावथ' जोंनो दो दो दोखोलखौ नांगौ आरो सामस खोस्लिफोरखौ नांगौ जायो आरोखि जेन'बा हमनानै लादो दा जोङो न'खरसेनि संनायाव जोङो सारायखौ बांद्राय गिदिरखौ नाङा आरोखि जेनबा बिदिनो सयजन सातजोनसोल' थाखायो नालाय सोरनिबा न'खराव बिदिनो फनद्र'जनबा साराया इसे गिदिर नांगौ आरो जोङो नैबे दो दोखोलखौ नांलायला दानि दिनाव दाना गेसआवनो सोरनिबा फ्रेसार कुकार हकिन्स दङ दा जों बेयावहाय संनानै जानो हायो आरो ओंखामखौ आरो ओंख्रिखौ जोंनि सारायावनो संनो हायो संनाया ओमफ्राय जेनबा सोरनिबा न'खराव बिदिनो माबा बिदिनो दै सारनाय बा हाबा बा दसजन दसजन फैयोबा जोङो साराय गिदिर बाहायनांगौ जायो आरोखि साराय गिदिर बाहायनांगौ आरो जोङो बेखौ संनायावबो सारायखौनो बाहायनो हायो जेरखम जोङो दा बांसिन दै गुदुं होबाय सारायाव बेयावहाय माइरंखौ गारसनबाय आरो बे बेखौ माइरंखौ इसे गोबाव दोननानै दै गुदुङाव बेखौ ओरै हायखांबाय हायखांनानै ओरैहाय माबायाव खादायाव दोनबाय बेखौ मार गारनाय होनो आरोखि मार गारो दोआवबो संनो हायो जेनबा हाबाफोराव दोआवबो संनो हायो आरोखि हाबाफोराव औ बेखौथ' मिनथिखायो आरो जों बे खोरस्लिखौ जोङो मानसि माने मा होनो मानसि बुरजानियावबो बाहायो मानसि खमनियावबो बाहायनो हायो आरो सामसखौ जेरै जोङो बेदर जानाय बा माबाफोर ओरै साखिनाय बाथोन हायनाय बिदियाव बाहायो आरो जोङो ओमफ्राय नैबे नैबे हाबानि ओंख्रि संनायाव जोङो माबाखौ बाहायनो हायो आरो खनथिफोरखौ जेरै लाब्रा एरनायाव बिदिनो लाब्रा एरनायाव जोङो खनथि गिदिरखौ बाहायो ओमफ्राय ना एवनायाव बेरसा बेरसाजों ओरै हायनो हायो आरो लाब्रा एरनायाव जोङो खन्थि गिदिरखौ बाहायो ओमफ्राय ना एवनायाव बेरसा बेरसाजों ओरै हायनो हायो आरो बेरसाफोरखौ बाहायो ओमफ्राय दानि दिनावथ' बयनावबो ओरैहाय गेस जाजोबनायखाय दो दोखोलफोरखौ बारा बाहायनायखौ नुनो मोना खालि ओंख्रि संनायाव नैबे साराय फिसा आरो नैबे माबा आरोखि हकिन्सफोर हकिन्स फ्रेसार कुकार बेखौ बाहायो बांसिन दानि दिनाव बयबो दा आं बेखिनिखौ होननानै बेहाय दोनथबाय आरोखि